हम जे मछली बनबै छी सभसँ पहिले बाजारसँ मछली अनलहुँ ओकरा नीकसँ फ्रेश कऽ कऽ धोलहुँ तकर बाद ओकरा पुरा फ्राई केलहुँ निकसँ तेलमे तरलहुँ दुनू तरफ अब ओकर रेसिपी जे तैयार करै छी ओहिकेँ सभसँ पहिने लहसुनकेँ अदरखकेँ पीस लियौ बहुत बारीकसँ तकरा बाद पीला सरसों पीस लिअ आओर पुरा मसाला नमक हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर गर्म मसाला जते मसाला अहाँके घरमे यऽ सभटा मसालाकेँ एकटा ग्रेडिएन्ट्स तैयार कऽ लिअ तकर बाद अहाँ आओर सरसोंके तेल दऽ कए बहुत नीकसँ अहाँ सभटा मसालाकेँ एकदम से लाल कऽ कऽ निकसॅं भुनि लिअ तकर बाद अहाँ ओहिमे फ्राई वाला मछली दऽ दियौ आ कनि रस दऽ दियौ जे बहुत नीक ओकर ग्रेवी बनि जाएत तऽ हमर मछलीके रेसिपी एहि तरहक बनैया तकर बावजुद हम सब्जियो सभ बहुत नीक बना लै छी हम शाही पनीर बहुत नीक बनबै छी शाही पनीर बनबयके लेल दूटा प्याज दूटा टमाटरकेँ अहाँ नीकसॅं ग्रेवी बना लिअ जते अहाँकेँ पनीर रहत ताहिके अकॉर्डिंग अहाँ ग्रेवी बनबयकेँ लेल सभ किछु तैयार कऽ सकै छी आओर प्याज आओर टमाटरके पेस्ट बना लिअ बहुत नीकसॅं ओकरा बारीक कऽ कऽ पीस लिअ औ आओर तकर बाद अहाँ ओकरा खुब सुन्दरसँ फ्राई मसालाकेँ भुजि लिअ तेलमे दऽ कए ओ बहुत नीकसँ मसाला तैयार भेलाके बाद सभटा मसाला ओहिमे दऽ दियौ नमक हल्दी जते भी मसाला होइ छै मिर्ची पावडर धनियाँ पावडर सभ किछु आओर सभ किछु देलाकेँ बाद अहाँ ओहिमे पनीर खसा दियौ ओ बहुत सुन्दर शाही पनीर बनिके अहाँके तैयार भऽ जायत